हमारे गांव में तालब ऐ इक्क ओह्दे ई अस मच्छी पकड़दे रेह् मच्छी पकड़दे रेह् कंडै कन्नै इक्क निक्का कंडा होंदा इक्क बड्डा कंडा होंदा ओह्दे कोला बड्डा कंडा होंदा ते मच्छी पकड़ियै उसी बीड़ी आक्खदे बीड़ी बीड़ी र उत्थें डोर होंदी डोर लानी कन्नै डोर लाइयै फिर मच्छी पकड़नी तलाब च सुट्टनी बीड़ी तलाब च पकड़ियै फिर उसी अस बाहर कढदे रेह् बाहर कड्ढियै पंज मिंट बाद दस्स मिंट बाद मछ्ळी आई जंदी रेही फिर नेईं पकड़ोऐ ते अद्धा घैंटा वेट करना पौंदा बड्डी मच्छली होंदी इक्क उसी डौला आक्खदे रेह् इक्क कड़ेंह् आक्खदे इक्क किंगर मच्छी आक्खदे ते बहोत बड़ियां इक्क मच्छियां होंदियां रेहियां तलाब च ओह्दे बाद बरसांती मच्छली असें ई बड़ी मिलदी रेही जेल्लै बरसांत बरसांत कोहरा पानी होंदा ओह्दे कन्नै मच्छली पकड़दे रेह केईं बारी अस बीड़ी कन्नै नेईं पकड़ोऐ ते अस जाल जाल पकड़ियै फिर अस मच्छली कड्ढदे रेह् बाहर दस्स दस्स पंदरां पंदरां बीह् बीह् मच्छली जाल कन्नै आंदी रेही पकड़ियै अस फिर रक्खी लैंदे केईं बारी परतियै सुट्टी ओड़दे रेह् नालै च फिर केईं बारी घर लेई आंदे रेह् उसी रक्खना होंदा मच्छली गी मचट्छली पानी पाइयै कड़ाही च रक्खना मच्छली फिर ओह्दे च पानी पाना पानी पाइयै उसी पालना फिर जेल्लै थोह्ड़ी बड्डी होंदी ते फिर उसी अस उत्थें मच्छली गी सुट्टी आंदे नालै च साढ़े ग्रां तलाब बहुत बड़ा ऐ ओह्दे च मच्छली निक्की बच्चा सुट्टना ते बड्डा त्यार होई जंदी पंञें छें दिनें च मच्छली काफी त्यार होई जंदी जेल्लै त्यार होई जा ते मच्छली केईं बारी पकड़ी लैनी हत्थां कन्नै पकड़ोई रौहंदी रेही नेईं पकड़ोऐ कंडै कन्नै पकड़ी लैनी मच्छली असें मच्छली बारै च तवी च मच्छी बड़ी होंदी रेही तवी च मच्छी पकड़नी बड़ी बड़ी मच्छी आंदी रेही कंडै लाइयै मच्छी पकड़ियै फिर अस घर लेई आंदे रेह् तीन चार बंदे होंदे रेह् मच्छली पकड़ने आस्तै अस जंदे रेह् त्रै त्रै पंज पंज दस्स दस्स कुंडियां लांदे रौह्नियां ते कुंडै लाइयै मच्छली असें पकड़ी लैनी ते पकड़ियै रक्खनी असें कुंडै कन्नै जालै कन्नै बी केईं बारी पकड़ी असें मच्छली नेईं होऐ तां नेईं होऐ तां पानी निकलियै मच्छली असें पानी खाल्ली करना चिक्कड़ च मच्छी पकड़ी लैनी चिक्कड़ च मच्छी अक्खीं अन्नी होई जंदी जेल्लै मच्छली अ'न्नी होई जंदी मच्छली अन्नी होई जंदी ओह्दे च मिट्टी च गारा पौंदा ते अन्नी होई जंदी ते फिर आपूं गै तरन लग्गी पौंदी मच्छी पकड़ी लैने आं हून अस ते उसी कोल अपने रक्खी लेइयै चली जन्ने होने आं घर अपने ते सारे मच्छली पकड़ने आस्तै बड़ा किश साढ़े कोल ओह् होंदा ऐ